आं मिस्कंसेप्शन ' देआ दे लोकें दा मतलब लोक सोचदे लोक ना डोगरी बोलने गी मतलब डोगरी बोलना ना शर्म महसूस करदे इं'या उ'नेंगी लगदा कि जेकर अस डोगरी बोलगे ते जेह्ड़े सामनै आह्ले न ते ओह् साढ़ा मज़ाक लैंदे इंया बोलदे जां उ'नेंगी लगदा कि ते उनेंगी लगदा कि अगर अस डोगरी बोलगे ते उनेंगी लग्गना की एह् अनपढ़ पता निं केह्ड़ी भाशा बोला दे ते पर इं'या नेईं ऐ डोगरी बोलनी चाहिदी इन्सान गी ते डोगरी ते साढ़ी जम्मू कशमीर दी अस आं डोगरे जेकर अस डोगरी निं बोलगे साढ़ी पन्छान कि'यां होनी ते लोकें गी अपनी डोगरी शान कन्नै बोलनी चाहिदी ते साढ़ी इक्क एह् पंछान ऐ कि अस डोगरें आं मिगी ते बड़ा गर्व महसूस ऐ कि में महसूस करनी कि में इक्क डोगरा आं में कॉलेज़ बड़ी बार आक्खनी होनी आं कि बच्चे अस डोगरे होने आं डोगरी बोलने गी निं शर्म ऐ में बड़ी बार बोलनी आं पर लोकें गी कुछ लोकें गी मिसकंसेप्शन आइया कि अगर अस ते जेह्ड़ा ओह् साढ़ा मौजू लैंदा ते में प्ही मनै गी सोचदा होग कि असें ई अनपढ़ सोचने कि'यां कनेही भाशा बोल्ला दे लेकिन डोगरी बोलने गी असें इ प्रॉऊड महसूस होना चाहिदा कि असेंगी इक साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू कशमीर ऐ एह् डोगरें दा गै ते दिल खोह्ल्लियै डोगरी बोलनी चाहिदी कोई शर्म निं करनी चाहिदी ते एह् चीज़ ऐ